आं हॅलो अ जाय त्या भशेची आसा कोहली जाय अहली तुका हय तांबडी भाजी आहा आहा भाजी तांबडी अ वीस रुपया चुडी हय हय भेंडे आहा पालक आहा

अ पोनास रुपया

आमी थिंगा बाजार आहा नू थिंगा बोसता अय आमच्या इतून विलेजीन आमच्या बाजार आहा थिंगा बसता सांतिस्थेव

हय वोय सगलें आहा तुका जाय जाल्यार पोय येवन कितेंय तुका खूंय जाय हाडून दिवपाक आं योंग जाय जाल्यार पळय मातशें बोरें पळयता तुका कितें कितें जाय चोड जाय जाल्यार दिता धाडून आं वय वय वय ओय आहा कितले जाय त्रीव तीस रुपया हय दोन दोन येता हय वय बरें ओके ओके बरें ओके आं आनी आनी कितें जाय आसलें आनी कितें आं बरें आं बरें ओके

आं आं ओके

आनी बरें होय होय होय वय वय वय धाडून दिता हय बरें आनी काय नाहा आसलें नू वय वय वय फ्रेश आहा आं बरें हा धाडटा मागीर हा बरें ओके ओके